कपडे धुवपाचो प्रोसेस खूब सोप्प आसा डेली यूज करपाचे कपडे मागीर योग्य तो डिटर्जंट वरून कपड्यांक स्वच्छ करपाचें जर जर हातान धुता तर पयली उदक घेवन तितलो डिटर्जंट घालून कपडे साफ करपाचे मागीर उदकान कपडे घालून कपडे साफ धुवपाचे जर तुमच्या कडेन वॉशिंग मशीन आसा तर मशी मशीनची योग्यता पोवत तितून कपडे घाला मागीर डिटर्जंट घालात मशीन चालूच करून कपडे धुवा कपड्यांचे प्रमाण चड आनी कमी आसपाक जायना जर कमी कपडे आसा तर उदक कमी वापरा समर सिजनान कपडे कशे सुकोवपाचे ते आतां हांव तुमकां सांगता वतान कपडे रोकडे सुकता अश्या टायमार आमी कपडे वतान सुकोवपाक दवरपाचे इफ आमचे कडेन टॅरिस आसा टॅरिसार कपडे घालपाचे तर ते बेगीन सुकतले उदकाचो चड उपयोग जायना आतां पावसान कशें सुकोवपाचें कपडे तें हांव तुमकां सांगता पावसान कपडे बेगीन सुकना अश्या टायमार कपडे सुकत घालपाचे घरान कपडे धुवपाक ड्रायर यूज करपाचो वयल्यान कपडे वाऱ्यान कपडे बेगीन सुकता विंटर सिजनान चड टायम लागता सुकपाक कपडे अश्या टायमार कितें करपाचे ते हांव तुमकां सांगता अश्या टायमार आमी कपडे घरान ना जाल्या सायडीन सायडीन भायर खंय सुकोवपाक घालपाचे भायर घातल्यार थंड वाऱ्याच्या हेणी कपडे बेगीन सुक चुकता उदक चड यूज जावपाक नाका म्हणोन हांव तुमकां थोडे उपाय सांगता आमी कपडे धुवपाचे पयली उदक आपल्या कडे कितले जाय ते कळपाक जाय एक टायमार चड कपडे धुवप खूब फायदेशीर आसता कित्याक काय चड कपडे धुतल्यार उदक चड वेस्ट जायना जर तुमी मशीन वापरता तर मशीन लोडफूल करा कमी लोड आसल्यार उदकाचो चड उपयोग जाता हांव शेवटाक हेंच सांगूं शकता की तुमी कपडे तुमकां खंयच्या रितीन व पद्दतीन जाय त्या रितीन धुवा उदकाचो प्रमाण चड किंवा कमी करूं नाका जितले कपडे तुमी धुवपाक घालता तितले कपडे तुमी उदकान घाला